हमारे भारत देश में कई प्रकार के उद्योगपति हैं उनमें से एक उद्योगपति का नाम हैं अनिल अंबानी वो हमारे देश के लिए बहुत चीज़ किये जैसे की कई तरह के प्लांट बनाए कई तरह की शिक्षाएँ दी अनेक प्रकार के हॉस्पिटल बनाए जिससे हमारा देश बहुत ही हमारे देश के लोगों को बहुत ही अच्छा पड़ा सबसे अच्छा कार्य उन्होनें टेक्नोलजी टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया सबसे पहले उन्होनें जिओ सिम का लॉन्च किया जो की सिर्फ़ फोर जी फोन में चलता था फोर जी फोन ज़्यादा नेटवर्क नहीं देते थे उन्होनें सबसे पहले काम किया साल एक साल के लिए सिम फ्री में रिचार्ज देते थे जिससे लोगों के मन में लालच आया जिससे लोगों ने जिओ का सिम खरीदा और फोर जी फोन खरीदा जिससे हमारे देश के लोगों को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ उस फोर जी फोन से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया